हालो कोण आ टिचर सांग हें सोगलें तूंका कोण सांगिल्लां हांयें तेश कोन लोकांक कांय सांगिल् ना तूं बोरें शिकोयता म्हूण सांगात हांव लोकांक तिच्या हय म्हळ्यार तें तूं डांस शिकोवपा हितू दीस जालें तें एक देखू डांस करपा कोण ना तेका हांवूय तुका सो सांगपाक वतालें म्हळ्यार तुका कळ्ळें बर जालें टिचर ते कांय कितू पाट सांगिलां क्लासीक कोत्ते प्शी घाराक कोण दाखोव म्हळ्यार ते कांय करूंक कोण आ ते जाल्यार तें शिकना न्हू थिंगां तींग मुगे बिश्टें पयशें दिसता तें आनी आर्टशीं मुगो कित्याक सांगिलां टिचर कित्या मुखो पयश नाय न्हू तितूलें म्हळ्यार म्हाक डांस शिकोवपा बोन दिसोत म्हाका धाडटा तुगे तेका टिचर तूं शिकोयत म्हूण तुका दाट न्हू हांव आज तूं शिकोवपा जाय न्हू पयशे घेत ते भाशेन टिचर मुगे चेडूं सांगताले तूं हूंय तेका एक सायडीन बोसोयता थंय आनी तेक डांस करपाक चान्सूय दिना खूंय एश कोन सांगता ते म्हळ्यार टिचर तें म्हळ्यार तेजको सांगोता आतां कोणागे आयकपाचें म्हणजे चेडवागे आयकपाचें तुगे आयकपाचें टिचर हांव येता फाल्यां येता मेडपा येता मेण उलोय आ आमी कित्या हा तें ओके टिचर फाल मेळ्ळ्या आमी फाल्या मेळ्ळे उलोय उलोया टिचर ओ ओके ओके टिचर येतोलें होय ना घेन योतलें टिचर थँक्यू ओके ओके टिचर ओके ओके